تاریخ مثالیں ہندوستان پاکستان کی تقسیم انیس سو سینتالیس میں جب ملک آزاد ہوا اور پاکستان بنا تو لاکھوں لوگوں نے مذہب کی بنیاد پر ایک ملک میں دوسرے ملک کی طرف ہجرت کی اس دنیا کے سب سی ہجرتوں میں ایک ایک تھی سیریا کی جنگ دو ہزار گیارہ سے شروع ہوئی لڑائی کے بعد لاکھوں سیرین لوگ یوروپ میں اور دوسرے ملکوں میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے فلسطین اور اسرائیل کا تنازعہ انیس سو چوراسی اور اس کے بعد والی جنگوں میں لاکھوں فلسطینی گھروں سے بے گھر ہو گئے افغان جنگیں صوبیت حملہ انیس سو نواسی اور پھر طالبان افریقہ کی جنگوں کے نتیجے میں لاکھو افغان لوگ پاکستان ایران اور دنیا بھر میں شرن لینے لگے جن مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا رہائشی اور کھانا نئی جگہوں پر رہنے کی جگہ ملنا اور کھانا حاصل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے ثقافتی فرق نئی جوان لوام رسم اور رواج اور ماحول کے موافق ہونا ان کو اپنانا آسان نہیں ہوتا